एक दिन में बाज़ार गया था मैंने बाज़ार में एक बैग को ख़रीदा था तो मुझे क्या वो बैग बहुत अच्छा लगा था क्योंकि उसके बैग के रेट थी वो भी बहुत अच्छी थी चार सौ रूपये तो मैंने उसे बैग को ख़रीद लिया था वह बैग बहुत ही अच्छा निकला था क्योंकि मुझे उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी आई थी क्योंकि उसमें एक तो वज़न नहीं था बिल्कुल भी उसका जो डिजाइन था वह भी बहुत अच्छा था और मुझे बहुत अच्छा लगता था वो बैग क्योंकि वो आरामदायक था मैं उसको अपनी किताबों को रख कर स्कूल के लिए बैग को ले जाया करता था और कोई भी काम रहता जैसे बाज़ार जाता है तो मैं अपने बैग को साथ ले कर जाता था किसी सामान के लिए बहुत उचित सही था इस लिए तो मुझे वो बैग है ना बहुत अच्छा आया था इस लिए वो बैग बहुत अच्छा है क्वालिटी बहुत अच्छी है बैग की